ओइ आदा बाथौफुरियाव स्टुडियामआव

अह दङ दे आदा सम बहननानै थांसै औ खेलाथ' बिदि गे देइलिथ' गेलेयाखै खिन्थु एक्सारसाइसआ दं मोजाङैनो एसे प्रेकटिस खालामगासिनो औ जागोन दे अबेनि फैयोनो अबेनि फैयोनो औ आथसा आथसा औ

औ बियो इन्दरआव गेलेहैसै नामा होमबाथाय दसेबाव थौनो बिदिखौनो खालामनांगोन होमबा दाबल दाबल अमा बेदर जानायाबो बारा जादोलै आदा दे जागोन दे आं खावब्लाखौबो लांफागोन खावब्लाखौबो लांफागोन आं औ

उम अह

जागोन दे होमबालाय अह दे आदा होमबालाय अह